جی ہاں ہم ریاستی قومی یا بین الاقوامی سطح پر ہونے والے مقابلے میں حصہ لیتے ہیں جیسے کہ اسکول میں کوئی پھنکسن ہو تو ہم اس میں حصہ لیتے ہیں ساتھ میں ہمارے دوست رہتے ہیں ہمارے وہاں ساتھ رہتے ہیں اور ہم سبھی مل کے ایک اچھا ناٹک پروگرام کرتے ہیں چاہے وہ چبھیس جنوری ہو پندرہ اگست ہو تو اس میں نا ہم سبھی اچھے سے پروگرام کرتے ہیں چھبیس جنوری مناتے ہیں اچھے ناٹک کرتے ہیں بچے خوش رہتے ہیں غارجین آتے ہیں ان کو خوس کرتے ہیں تو ہم یہ حصہ لیتے ہیں اور یہ ہمیں کرنے میں بہت ہی اچھا لگتا ہے اور ہم ہمارے دوست مل کے ان کو بہت ہی اچھے سے کرتے ہیں اور ٹیچر سیکچھک جو ہوتے ہیں وہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں ساتھ دیتے ہیں ڈسیپلین کرتے ہیں یہ کرتے ہیں سکھاتے ہیں ہم کو کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے تو ہم اس میں حصہ لیتے ہیں اور یہ کرنے میں ہم لوگوں کو بہت مزہ آتا ہے اور ٹیچرس ڈے ہو کچھ کوئی بھی پھنکسن اسکول میں ہو تو ہم سبھی اپنے دوست کے ساتھ بچے مل کے تین دن چار دن پہلے سے تیاری کرتے ہیں بہت ہی مشکلات کا سامنا کرتے ہیں اس کے بعد ہم لوگ فائنلی اس مقام پر پہنچ پاتے ہیں اور یہ یہ سب میں حصہ لے کے پروگرام کو سفل بناتے ہیں اور یہ کرنے میں ہمیں بہت ہی اچھا لگتا ہے اب ہمارا دوست ہے ایک جسے یہ جسے جو اسے کرنے میں بہت ہی مزہ آتا ہے اور وہ بہت خوش ہوتا ہے اور ہم لوگ بھی بہت اچھے طریقے سے کرتے ہیں سبھی کو انٹرٹین کرتے ہیں مزہ آتا ہے اور بعد میں ہم لوگ کو پرائز دیا جاتا ہے تو ہم کہیں نہ کہیں اس میں حصہ لیتے ہیں قومی سطح پر ہونے والے مقابلوں میں بھی حصہ لیتے ہیں اور بہت ہی اچھے طریقے سے حصہ لیتے ہیں ہم ہمارے ساتھ میں تین چار پانچ دوست رہتے ہیں جو سبھی مل کے بہت ہنسی مذاق مستی انٹرٹین کرتے ہیں اور یہ کرنا چاہیے سبھی کو یہ ایک اچھی ہیبٹ ہے عادت ہے اور یہ کرنے میں ہم لوگوں کو بہت مزہ آتا ہے مجہ آتا ہے اور یہ کرنے میں سبھی کو مزہ آتا ہے اور سبھی کو یہ کرنا چاہیے اور ہم سبھی اس میں حصہ لیتے ہیں اور مزہ آتا ہے